हलो जी भाई जी मिल जाएगी कौन सी कौन सी कौन सी मछली लेंगे आप सर जो मछलियाँ हमारी बहुत बढ़िया है वह एक सौर मछली है दो मछली सौर बहुत अच्छी है सौर मछली का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है बहुत बढ़िया बनती हैं एक काटे की सर वह सौर मछरी को ही एक काटे की मछली कहते हैं सर सर तो उसकी है तीन सौ रुपए किलो जी सौर नहीं सर नहीं सर नहीं सर अभी ताज़ी निकली हुई मछली है बढ़िया और एक नंबर बिलकुल उसमें कोई बासी वासी ना बर्फ़ में लगी हुई है इसके आलावा रोहू है सिंघाड़ा है हाँ उसकी उसकी उसकी सर दो सौ रुपये है हाँ सिंघाड़ा की और इसकी दो ढाई सौ रुपये है रोहू की रोहू भी खाने में अच्छी होती है सर बस वह थोड़े काँटे ज़्यादा होते हैं जी जी हाँ वह बच्चे वग़ैरह होते हैं ना सर तो वह एक कांटे वाली अच्छी रहती है साढ़े तीन सौ मिल रही है बज़ार में लेकिन हम लोग तो अपनी रेट अच्छी रखते हैं तो तीन सौ रुपये में दे रहे हैं

सर बल्ला का डेरा झाँसी ग्वालियर रोड पहुँचा दीजिएगा सर जी सर नहीं सर हमारा हमारी विश्वास की दुकान हैं लड़का भी देगा बिलकुल सही देगा क्योंकि हमें तो ग्राहक बांधना है ना सर एक बार आ जाओगे तो बार बार हमारे यहीं आओगे ठीक है सर जी सर ठीक